हां जी ठीक होर तुस सनाओ ओह् मी गलीचे लैने हे तुं'दे कोला शैल रंग च दस्सेओ पिछली बार तुस दस्से हे रंग बड़े शैल हे सारें गी पसंद आए शैल जेह् दस्सेओ सानू मैंह्गे दस्सेओ शैल बधिया कपड़ा शैल होना चाहिदा लाइट लाइट कलर दस्सेओ कि लाइट कलर शैल होंदा बाद च मैला नि ना होंदा लेट तां शैल दस्सेओ तुस कोई त्रै चार ज्हार इन्नी रेंज च चाहिदे घट्ट चाहिदे न हां जी हां जी ते दकान थोआढ़ी खु'ल्ली होनी जां बंद होनी परसूं हां जी कोई नी में तुसेंगी फोन करूड़गी फ्ही मैं दिक्खी लैगी ठीक